नमस्ते नमस्ते और दुकान पर का पनीर मटर आलू चावल हाँ कैसे हैं कैसे देते आँ बीस रुपये आलू पालक पनीर हाँ बड़कन्ना है हाँ ठीक है आ जाऊँगी लेकर आना चावल समोसा उमोसा हाँ पिनिया कैसे देती हैं आलू पनीर

मटर प्याज है समोसा उमोसा सब कुछ है ठीक है आर्डर करने के लिए आते हैं

हाँ चाहिए चाहिए आलू चाहिए मटर चाहिए पनीर चाहिए समोसा उमोसा चाहिये गोभी की सब्जी भुजिया चाहिए पुड़ी खाना पीना चाहिए आ जाएँगे आ जाएँगे हर एक चीज़ है हाँ आना है सब कुछ पैक कर देना हाँ सब करके पैक कर देना सब चीज़ आएँगे लेंगे कल ले आएँगे हाँ हाँ ले आना चलो ठीक है आएँगे आएँगे कहाँ पर है कहाँ पर है दुकान भी तोहार मेजर रोड है चलो ठीक है आएँगे ले जाएँगे पनीर कैसे है सौ रुपये सौ रुपये चलो आएँगे ले जाएँगे रोटी रोटी ओटी बना के रोटी बा है सब्ज़ी बासी तो नहीं है अभी अभी बनी है हाँ बासी खाना मत देना हाँ कस्टमर सब नहीं बनेंगे नमस्ते नमस्ते